हैल्लो अज अ'ऊं तुसेंगी सनाना चाह्नी आं की जेह्के साढ़े उधमपुर दे उधमपुर डिस्टिक दे नेचुरल रिसोर्सेस न मैं नेचुरल रिसोर्सस न जेह्ड़े साढ़े जरूरी जरूरी नेचुरल रिसोर्सस न ओह् साढ़े उधमपुर डिस्टिक बिच केह्ड़े केह्ड़े न ते सबने कोला पैह्ले साढ़ा आई आ जिप्सम बाक्साइट ते लाइमस्टोन जेह्का साढ़ा जिप्सम ऐ एह् साढ़ा बारामुला डिस्टिक बिच पाया जंदा ऐ ते ओह्दे बाद जेह्का साढ़ा लाइमस्टोन आई आ लाई लाइमस्टोन बाक्साइट ते मैगनेसाइट एह् साढ़ा केह्दे च जाई जंदा एह् साढ़ा उधमपुर डिस्टिक च बिच आई जंदा पुंछ च आई जंदा ते ते ओह्दे बाद डोडा लेह ते इनें इनें जगहा उप्पर एह् चीज आई जंदी ऐ ते ओह्दे बाद अ'ऊ तुसेंगी सनाना चाह्नी आं कि जेह्के साढ़े रिसोर्सस न जेह्के साढ़े पानी आ दे सोर्सिस न साढ़ी डिस्टिक बिच ओ केह्ड़े केह्ड़े न जेह्ड़े लोक न ओ बोलिये चा पानी लैंदे न जाइये ते ओ साढ़े इत्थै सबने कोला मेन आई गेआ की उधमपुर बिच इक तवी तवी ऐ जा दी ऐ ते नदी जा दी जेह्दा नाम ऐ तवी उत्थै बी ओह् ओ उस नदी कशा गे सारे लोके दे घर थोह्ड़ी जेह्का पानी ऐ ओह् पुज्दा ऐ ओह्द ओह्दे च ऐ साढ़ी उधमपुर जेह्की डिस्टिक ऐ नाह्ड़े च चेंजिंस ऐ बनिये आबा दियां के जेह्का साढ़ा उधमपुर डिस्टिक ऐ पेह्लै ते बड़ा अच्छा हा बड़ा गे शैल हा ते अजकल्ल केह् होई गेदा कि लोके इन्ना गंद पाए दा होर एनवायरनमेंट ते बल्कि वातावरण बिच साढ़े एह् चैलेंजस आबा दे की जेह्के लोक न उनै जैदा गंद पाए दा इत्थे ते ते हर इक जगहा दिक्खो छड़े लवाफे लवाफे ते होर गंद पांद पाए दा ते जियां तुस अपने सरलाथिआ चौक दे कश दिक्खी लेओ जां होर बी जगहा उप्पर दिक्खी लेओ ते उत्थै उन्ने किन्ना गे गंद पाये दा बल्की तुस अगर कच्छ नुआड़े टप्पो ते इन्नी मुशक चलदी इन्नी मतलब कि मुशक आबा दी होंदी की तुस दो मैंट बी उत्थै खलोई निं सकदी ते इ'यै चेंजिंस आबा दे की होर जेह्की साढ़ी म्युनिसिपल कम्युनिटी आह्ले लोक न जेह्ड़े साढ़े इत्थै न उनै अजकल्ल के नमा साढ़ी डिस्टिक बिच चलाए दा ऐ कि उनै पेह्लै नम्बर ते सबने कोला सबने कोला पेह्लै ते लोके गी दो दो डस्टबिन दित्ते कि इक बिच तुस अपना गिल्ला कूड़ा पाओ ते इक बिच तुस अपना सुक्का कूड़ा पाओ ते हून उंदी इक गड्डी बी आंदी एह् ि जेह्का थुआढ़ा घरे दा गंद होंदा ओह् तुस अपने डस्टबीना च पाइये उंदी इक गड्डी आंदी तुस ओह् उनें देई ओड़ना ते उनै ओ थुआढ़ा गंद घरा दा लेई जाना ते इस लेई अ'ऊं तुसेंगी आक्खना चाह्नी की तुस कदे बी कुदे बी गंद पाना गंद निं पाना ते जेह्के तुसेंगी डस्टबिन दित्ते दे उंदा तुसे पुरा शैल तरीके कन्नै इस्तेमाल करना ते उस्सी गड्डी आह्ले उस्सी पुरा गंद बंद उ'आ देई उड़ना ते और इ'यै अ'ऊं तुसेंगी आक्खना चाहंनी की जेह्का साढ़ा उधमपुर डिस्टिक ऐ इस्सी बी तुसे शैल साफ सुफ करिये रखना जियां की साढ़े ते इत्थे एह् देवका देवका आई ठी साढ़ी पेह्लै ते इत्थै बी बड़ा जैदा गंद हा पर हून जेह्का सरकार ने उस्सी बड़ा गे शैल इ'यां बड़ा गे शैल दिक्खने गी बनाए दा तुस कदे जागे उत्थै ते दिक्खयो किन्नी शैल बनाई ओड़ी दी अजकल्ल ते उ'आं गै शड़ी देवका गे निं तुसे साफ करिये रखनी बाकी बी जेह्की जगहा न जेह्की मैं तुसेई पैह्ले सनाइया गंदियां इन्नियां होंई दियां की उंदे कश जाने दी मन निं करदा उनें जगहे गी बी तुसे केह् करना कि साफ करिये रखना ते अपनी जेह्की ओह् थुआड़ी उदमपुर डिस्टिक्ट ऐ इस्सी बी शेल साफ सुथरा बनाना ऐ